घरमे बिमारी जे रहै छै आ बिमारी लागि कऽ हमरा अरके घरसँ दूरी पड़ै छै बेगूसराय जिला बेगूसराय जा जा जयबै ता ता हमर बिमारी तऽ आर बेसिए होतै पैसा नहि रहतै तऽ केना लऽ कऽ जयतै ओहि जना गाड़ी छगड़ा नहि मिलै छै ओहि जना कोइ चीज मिलै नहि छै तऽ जाइ छै पैदल आ पैदल जाइ छै तऽ ओ रोगी बेगूसराय जयते जयते बेहालत होय जाइ छै बेहालत होय जाइ छै तऽ ओकरा इलाज करबै लए जाइ छियै तऽ डॉक्टर बढ़िआँ नहि मिलै छै पैसा नहि रहै छै तऽ हरेक रङ्गके बिमारी पकड़ै छै हरेक रङ्गके बे बिमारी पकड़ै छै तऽ ककरो बोखारे लागि गेल ककरो किछो होय गेल फेरो माथेमे दर्द होय गेल ककरो कोनो बिमारी होय गेल तऽ पैसा नहि रहतै कहाँसँ इलाज करयतै हमरा अरके घ घर पड़ै छै राहतपुर बरियारपुर आ ओहि जनासँ गाड़ी छगड़ा नहि चलै छै गाड़ी छगड़ा नहि चलै छै तऽ ओहि जनासँ लए कऽ बिमारीकेँ लए कऽ चलय लए पड़ैत छै जाइ छियै डॉक्टर कन डॉक्टर कन पैसा रहतै तब तऽ लोक देखयतै आ पैसा नहि रहतै तऽ कहाँसँ दे देखयतै बिमारी ओनामे तऽ मरबे करतै ककरो माथे दर्द होइ छै ककरो बोखारे लागि जाइ छै ककरो किछो होय गेल तऽ पैसा नहि रहल तऽ की करल जाइ छै